राज्य परिवहन की गुणवत्ता अच्छी है हमारे यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ सड़कों और जो साधन है यातायात के उनपर काफ़ी ध्यान दिया जाता है और सरकारी बसों को भी काफ़ी मात्रा में चलाया जाता है ताकि वायु प्रदूषण से भी कुछ बचाव किया जा सके इसके अलावा मुझे ये लगता है की भारत में यात्रा सस्ती नहीं है लेकिन हाँ बहुत महंगी भी नहीं है जैसे की रेल या बस यात्रा जो है वो अपेक्षाकृत कम महंगी है हवाई यात्रा के मुकाबले में